महाराज में मतलब हार्स राइडिंग बिच बड़ी सारी होर मतलब कि गेदा एह् हार्स राडिंग बिच ते में बड़ी सारी होर जाइयै

सर असेंगी पता कि जेह्का घोड़ा मतलब घोड़े गी मतलब कंट्रोल करने आस्तै लगाम लग्गी दी होंदी असेंगी पता होंदा जे हून घोड़े गी रोकने अल्ला असें केह् करना ऐउसगी ओह् रुकी जा असें मतलब जेह्की उसी लगाम लग्गी दी होंदी ना ओह् ओह्दी बजह् कन्नै साढ़ी मतलब गल्ल मनदा मतलब कि पता निं होंदा उस्सी कि मतलब अस अगर उसी लगाम गी पिच्छे खिचदे जो खिच्चियै अगर यकदम खिच्ची ओड़ें तां उ'नें अपने दोन्नें पैर खड़े करी ओड़ने ते अस थल्लै डिग्गी जाना ओह्दे असें एह् दिक्खना कि मतलब उस्सी मतलब ज्यादा दर्द नेईं होऐ मतलब अस होइयै उस्सी पिच्छै खिच्चना ते ओह् मतलब घोड़ा रुकी जाना ते अगर उसी मतलब ताईं तुआईं अगर मोड़ना होऐ तां असेंगी पता हून जे एह्दा कि असेंगी मतलब घोड़े दा मतलब कंट्रोल करने आं मतलब नॉलेज होनी चाहिदा कि असें केह् करना उ'नें जेह्की मतलब घोड़े साढ़ी मतलब असें अगर रुकना असेंगी पता चली जाना कि घोड़े गी पता चली जाना कि इ'न्न असें रुकना ते उस्सै लगाम दी बजह् कन्नै जेह्का उसी पता चली जंदा ते घोड़े गी मतलब कंट्रोल करने आस्तै मतलब इ'यां बड़े सारे स्पोर्टस बिच पार्ट लैता मतलब रेस बिच गेदा घुड़ सुआरी बिच्च गेदा ते ओह् बिच में दिक्खेआ कि मतलब बड्डे बड्डे दूरा दा लोक औंदे ते अपने अपने घोड़े लेइयै औंदे ते उत्थै केईं बंदे जित्तदे केईं हारदे ते जंदे उठी फ्ही घरै गी जंदे उठी अपने अपने भाई जित्तदे ते उ'नेंगी मतलब अपने कोला बड़ा ठीक लगदा इक बारी इक द'ऊं बारी में बी जित्ते दा घुड़ सुआरी इक बारी में ढेह् दा बी आं घोड़े उप्परा दिक्खेआ कि मतलब ओह् मगर मेरी अपनी गलती ही काट्ठी ढिल्ली होई दी ते में घोड़े उप्परा ढेई गेआ तां

में उस टाइम मिगी मतलब हॉस्पिटल लेआ बंदे मतलब चुक्कियै हॉस्पिटल लेता ते उत्थै में दिक्खेआ कि